हाणे मां तव्हांखे क्रिकेट जे बारे में ॿुधाईंदुमि क्रिकेट हिकु उहो खेल आहे जेको भारत में हर हिक माण्हू जो फेवरेट खेल आहे क्रिकेट में ॿ टीमूं हूंदियूं आहिनि ॿिनिनि टीमुनि में यारहं यारहं प्लेयर खेॾंदा आहिनि जेको प्लेयर बैटिंग कंदो आहे जेको बॉल खे हिट कंदो आहे उन जो नालो हूंदो आहे बैट्समैन ऐं जेओ प्लेयर बॉल हलाईंदो आहे हुन ओ नालो हूंदो आहे बॉलर मैच चालू थियण खां पहिरियों टॉस थींदो आहे सिक्के सां हेड्स ऐं टेल्स जंहिंसा डिसाइड कंदा आहिनि कंहिंजी फस्ट बैटिंग हूंदी या कंहिंजी ॿी बैटिंग हूंदी क्रिकेट हिकु उहो खेल आहे जंहिंमें ॿिनिनि टीमुनि खे साम्हूं वारी टीम खे रोकिणो हूंदो आहे रंसियूं खणण सां जेका टीम पहिरियों बैटिंग कंदी आहे उहो जेको बि पंहिंजो स्कोर ठाहींदी आहे हुनखे साम्हूं वारी टीम ते हुन खां हिकु रंस वधीक ठाहिणी हूंदी आहे अगरि साम्हूं वारी टीम उन सां जंहिं टीम जंहिं टीम फस्ट बैटिंग कई आहे हुन जे सेम रंस आहे त मैच टाए थी वेंदी आहे ऐं अगरि साम्हूं वारी टीम बैटिंग करे उन खां वधीक रंसियूं हणी छॾींदी आहे त हूअ टीम खटी वेंदी आहे इंडिया में ॿियू सभिनि खेलुनि खां वधीक क्रिकेट जी वैल्यू ऐं नालो आहे जीअं की फुटबॉल खोखो वोलीबॉल बि ॿिया गेम क्रिकेट जेतिरा फेमस ऐं मजेदार घटि हूंदा आहिनि जंहिं हिसाब सां हिनजो नालो थी वियो आहे